ہم نے اپنی مادری زبان کے علاوہ عربی ہندی فارسی وغیرہ میں بہت سی کتابیں پڑھی ہیں اور ان کتابوں کا مزہ ہی اپنی جگہ الگ ہے اس کے علاوہ اگر ان کتابوں کا ترجمہ دوسری زبان میں ہوتا ہے تو اس میں وہ باتیں نہیں رہتیں جو اصل کتاب میں ہوتی ہے اور میری مادری زبان میں کتاب جو علامہ شبلی نے لکھی ہے سیرت النبی وہ میں چاہوں گا کہ اس کو ہر کوئی شخص پڑھے